असां कपिड़ा राति जो पिसाए रखंदा आहियूं उचे में उचो वॉशिंग पाउडर कम सुठी कंपनी जो वठी रखियो आहे तंहिंमें गरम क पाणी कढी करे अछा कपिड़ा अलॻि पिसाईंदा आहियूं रंगीन अलॻि पिसाईंदा आयूं सुबुह जो उथण सां सनानु खां पहिरीं उननि खे मल्हंदा आहियूं मले रखंदा आहियूं सनानु पाणी करे सभु कपिड़ा विझी करे उन्हनि खे मशीन में विझंदा आहियूं जीअं ई मशीन में सुकजी निकिरनि था उननि खे भई हवा में विझंदा आहियूं ॿाहिरि कम्पाउंड में अगरि ओई बरसाति त पोइ अंदरि घर में असां बंदोबस्तु कयो आहे रस्सी ते सुकाईंदा आहियूं कपिड़ा हिन करे असांखे कपिड़नि जी काई तकलीफ़ न आहे